جی ہاں جی ہاں ہندوستان میں علاج معالجے کے روایتی علم کو مرکزی ادارے کی صحت کی سہولیات میں شامل کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں اور عوام کی جانب سے ان پر مثبت رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے ان اقدامات میں چند یہ ہیں نمبر ایک آیوش کا کیمپ حکومت حکومت ہند نے آیوروید یونانی سدھا ہومیوپیتھی اور یوگا کے فروغ کے الگ وزارت قائم کی ہے جسے آیوش کہتے ہیں ان نظاموں کے لیے میڈیکل کالج ریسرچ سینٹرز اور ہسپتال قائم کیے گئے ہیں نمبر دو سرکاری ہسپتالوں میں روایتی طریقہ علاج کی سہولت ہے اور اس کے علاوہ نصاب میں شمولیت بھی کی گئی ہے آیوروید یونانی اور دیگر روایتی علوم کو طبی تعلیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہربل دوباؤں کا بھی رجحان پایا جاتا ہے